आबाद मावनायनि बिथिंफारसे आंनि मोजां मोननाय गोबां खोथाफोर एबा जाहोनफोर दङ बे आबाद मावनायजों देहायाबो मोजाङै मोजां एक्सारसाइज एबा ब्याम खालामनाय बायदि जानानै थायो आबाद मावनायजों गोबां गोरलैयैनो रांखावरि थाखा फैसा सोरजिनो आरजिनो हायो आबाद मावनानै आबाद थिलिआव आबादआ जाखांबोब्ला ग्रौ ग्रौ गोथां सोमखोर नुनायजों आबादा गोबां मोजां जानानै फैयोब्ला गोसोआव गोजोननाय खुसि जानाय मोन्नो हायो आबाद मावनानै आबाद दैखांनाय समाव आबादआ मोजाङैनो गोबां बिबांनि दैखांनो हायोब्ला बेनिफ्राय गोबां रांखावरि थाखा फैसाबो आरजिनो हायो आबाद मावनानै गोरलैयैनो बिदिनो रांखावरि थाखा फैसा आरजिनो सोरजिनो हायो आबाद मावनायजों आरजिनायनि लोगोसे रांखावरि थाखा फैसा आरजिनायजों लोगोसे बेखौ गुबुननोबो जानाय लोंनाय हाथाय बाजाराव फान्नानै माइ गैजायै मानसिफोरनो हेफाजाब होनो हानाय जायो आबाद मावनायनि गोबां खोथाफ्रानो आयदायानो आंखौ गोजोन होनो हायो आबाद मावनानै दुब्लिआव देहाया परिस्रम जानायजों देहाया मोजाङै थायोब्ला बेयो आंखौ गोजोन होनो हायो आबाद मावनानै जेला देरखांबोयो फेंखा हरो देरबोयो जाखांबोयो बेनि महर मुस्रि ग्रौ ग्रौ गोथां सोमखोर मोजाङै जाखांबोनाय बेखौ नायनानै आङो गोसोखौ गोजोन होनो हायो बेनि उनाव दुब्लिआव बे आबादफोरखौ दैखांनानै न'आव लाबोयोब्ला गोबां आबाद मोन्नो हानायजों आंनि गोसोआ गोजोनग्लायनाय मोन्नो हायो लोगोआव गामिनि एबा बायह्रानि आबाद मावनो हायै एबा गैजायैफोरनि न'खरावबो आंनि आबाद मावनायखौ दाहार हिसाबै एबा हरथ'नानै बिसोरखौ थेखा बेखायाव थेखा सुंनो हानाय जायो अब्ला गोसोआ गोजोननाय मोन्नो हायो एबा गोजोनो हाथाय बाजारावबो फान्नानै रांखावरि सोरजिनायजों लोगोसे माइ दै गैजायै आबाद गैजायै मैगं थायगं गैजायै बेफोरखौबो आङो बिसोरखौ थेखायाव हेफाजाब होनाय जानो हायो अब्ला गोसोआ गोजोन सुखि जानो हानाय बादि मोन्नो हायो